नमस्ते और आपके यहाँ सिलाई कढ़ाई होती है क्या तोरन बनता है जो द्वार पर लगाया जाता है हाँ तो तोरन कितने का मिलेगा महंगा है मतलब कितने तक है हाँ कितने कितने तक का है दाम बताइए ठीक है अच्छा और पर्दे का कितना है ठीक है आपके यहाँ मेज ओज पोज मेज पर जो लगाया जाता है पोज ओस बनता है अच्छा तो वो सब भी देती हैं न बेचती होंगी अच्छा वो सब कितने का मिलता है ठीक है तो इतना महंगा भी नहीं मैं खरीद पाऊँगी थोड़ा सस्ता लगाइए तब खरीदूँगी हाँ तो आप बताएँगी तब न मैं आऊँगी खरीदने तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा सत्तर रुपया मीटर मेरे पास उतना बायलेंस नहीं है न तो मुझे अच्छा क्वालिटी का ही चाहिए हाँ तो अच्छा क्वालिटी का चाहिए थोड़ा सस्ता मिल जाता तो अच्छा रहता चलिए और बताइए क्या क्या बनता है गुलदस्ते कितने में देती हैं आप अच्छा ठीक है तो अच्छा ठीक है रेट सही लगा कर बताइएगा तब मैं आऊँगी खरीदने चलिए ठीक है ठीक है तब अब नमस्ते